मैंने जो कांच के बर्तन मंगवा थे कांच का सेट था पूरा तो उसमें एक तो वो समय से डिलीवरी नहीं किया और दूसरी बात ये की इतना सारे प्लेटें हैं कटोरियाँ है जो भी है मग वगैरह वो सब चटके हुए थे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फिलिसिंग भी नहीं थी और समय से डिलीवरी भी नहीं मिली और जो मैंने मंगवाया था सेट जो डिजाइन में डिजाइन भी नहीं मिली तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा पसंद नहीं आया वो चीज़ें और उसको मैं वापस करना चाहती हूँ कैसे करके वापस करना है और मुझे सेम वैसा ही दूसरा सेट चाहिए जो कि मुझे दे दीजिए भिजवा दीजिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो सेट और बिल्कुल फिलिसिंग भी नहीं है जैसा मैंने पसंद किया था वो तो बिल्कुल भी नहीं है वैसा मुझे नहीं चाहिए है आप उसको वापस करिए और मुझे दूसरा सेट भेजिए उसका लुक भी बिल्कुल अच्छा नहीं है मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया है और मैंने जैसा पसंद किया था वो ही भेजना